मां हिकिड़ी दालि ठाही हुई तंहिं में जल्दी जल्दी में थोरो दालि में लूणु वधीक पइजी वियो त उहा दालि मां चखी त थोरी मूंखे खारी पेई लॻे हाणे मां छा कया उनखे असांजो औरतुनि जो कमु हूंदो आहे हुनखे सुधारण त मां छा कयो अटो ॻोए अटे जो गोलो ठाहे करे मां दालि में थोरी देरि ॾह पंद्रहां मिंट विझी छॾियो त सॼो लूणु अटो चूसिजी वियो ऐं दालि हिकदमि बराबरि थी वेई